ہیلو جی جی جی جی اوکے تو آپ نے کہاں سے کہاں سے آپ نے اپلائی کرا تھا آپ مطلب کہاں سے ملا تھا آپ کو یہ نمبر اوکے اوکے سو آپ کس چیز کے بیہاف پہ آپ جوب ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں ڈھونڈنا چاہ رہے اوکے اوکے سو آپ کے دماغ میں کچھ ہے مطلب آپ کتنی منتھلی پیمنٹ لینا چاہتے ہیں اوکے اوکے تو آپ نے کہاں تک پڑھائی کر رکھی ہے اوکے اور اس ٹائم ابھی آپ کچھ کر رہے ہیں کیا اوکے آپ کو کچھ ورک ایکسپیرئینس ہوگا آپ کو یہ تو آپ نے کون اوکے اوکے تو کون اوکے اوکے تو وہاں پہ جہاں پہ آپ کام کرتے تھے تو آپ کو کوئی ٹارگٹ وارکٹ دیا جاتا تھا اوکے تو کوئی منتھلی بیسس پہ کوئی انسینٹوس ملتے تھے کچھ بونس ملتے تھے یا پھر آپ کو منتھلی پیمنٹ ہی بس اوکے اوکے سو آپ کب فری ہوں گے آپ سو سر اف یو ڈونٹ مائنڈ تو آپ کا ریزیوم ہوگا آپ کے پاس تو سر آپ نہ ایک کام کیجیے گا آپ آدھار کارڈ کے فوٹو کاپی ایک آدھار کارڈ پین کارڈ لے کر آ جائیے گا اور اپنا ریزیوم میں جو بھی ہے آپ نے جتنی چیزیں کر رکھی ہیں وہ ریزیوم میں لکھ لیجیے گا اور ہماری کمپنی میں آ کے ہم آپ کا دیکھ لیتے ہیں کیا کبھی ہوگا ہاں سر یہ آپ کو پڑے گا نرماڑ بہار کی طرف پلر نمبر چھپن کی طرف سامنے ہی ہے وہ اوکے سر تھینک یو سر یہ فلور سیکنڈ فلور پڑ جائے گا آپ کو